सीतामढ़ीमे मुख्य रूपसँ जीवकोपार्जन कऽ लेल खेती जाइत छै आ एहिठाम धान गेहूँ मक्का मरुआ कोदो चना मटर आदि उपजाओल जाइत छै एकर अतिरिक्त रीगा चीनी मील अहिठामक किसान सभक लेल लाइफलाइनके काज करैत छै आ ओ किसान सभ गन्ना ऊपजाके एकरा बेचैत छथि आओर एहिसँ पाइ कमाइत छथि